हैलो हां जी महाराज फुल्ल आह्ला जी बोलो हां शिवरात्री आ दी हां ठीक ऐ कोई निं मंदर डेकोरेशन करनी ऐ जां इ'यां घर दी करनी कमरे दी जां बाहरै दी केह् मसला पूरे कमरे दी करनी ऐ जां मेन गेट दी करनी नेईं फुल डेकोरेशन करनी ऐ जां लाइट बी लगानी ऐ बिच्चें फुल्लें दी बिच्चें अज्जकल लाइट बी आ दी फुल्ल मिली जान गे केह्ड़े चाहिदे गुट्टे दे चाहिदे गलाब दे चाहिदे केह्ड़े चाहिदे चलो ठीक ऐ फुल्लें दा रेट थोह्ड़ा मैंह्गा होना इ'यां इस टैम थोह्ड़ा जा दी मार्किट तेज हां शिव जी चढ़दे न भंग भूंग बी पानी बिच्च केह् चलो ठीक ऐ भी कोई गल्ल निं भेजी दिन्ना मुड़ा